चण्या रोस मुगा गाटी आमाड्या सासव करम खतखते खतखते आं अनसाची सासोव मागीर बांग खारी बांगडे तळिल्ली बांगडे हुमण किसमूर चण्या रोस आसा तेचो तळिल्ले बांगडे ताल्ल्या सुकें तिसऱ्या सुकें ब रेशाद बांगडे ताल्ले हुमण